नमस्कार म्हजें नांव ईशा पै रायकर अशें आसा हांव गोगोळ मडगांव सावन उलयतां आनी हांव म्हज्या भलायकी विमा पॉलिसी संबंदी फोन करतां हालींच म्हाका म्हज्या दोतोरान एक नवें वखद दिल्लें आनी तें भरचें पयलीं तें म्हज्या सद्याच्या येवजणे खाला आसपावलां काय ना तें तपासपाक हांव सोदतां वखदाचें नांव मॅटोक्लोप्रमायण फोटी एम जी अशें आसा म्हाका फक्त समजून घेवपाचें आसा की हें खाशेले वखद म्हज्या फायद्यात आसपावता काय ना वा म्हाका खिशांतल्यान फारीक करचें पडटलें काय ना जर तो कवर केल्लो आसा जाल्यार उपकार करून तुमी पुश्टी करूंक शकतले की खंयचोय खाशेल्ल्यो गरजा आसात जशें म्हज्या दोतोर कडल्यान आदी अधिकृताय वा म्हाका विशिश्ट फार्मसी वेंचपाची गरज आसा जाल्यार म्हजे कडेन म्हजो पॉलिसी क्रमांक आसा तो जावन आसा एक शुन्य णव शुन्य पांच चार तीन एक एक दोन णव सात तुमकां कसल्योय अतिरिक्त तपशील जाय जाल्यार हांव तें दिवंक शकता विमो खंयच्या खर्चाची जतनाय घेतलो आनी खंयचे रकमे खातीर जर आसल्यार हांव जापसालदार आसतलें हाची खात्री करप हो म्हजो हेेत केन्ना केन्नाय कांय वखदां फक्त अंशतहा आसपावतात वातीं वेगळ्या सहवेतन आशिल्ल्या वेगळ्या वर्गांत येवंक शकता म्हज्या प्लॅनांत हें वखद कशें वर्गीकरण केलां तें तुमी म्हाका समजावंक शकतले चड परवडपी वा पुरायपणां कवर केल्लो जेनेरीक पर्याय आसल्यार तें म्हाका कळोवपाक जाय म्हजें हांव म्हज्या दोतोर कडेन चर्चा करूंक शकता ते भायर म्हाका समजूंक जाय की कसली मर्यादा आसा काय ना देखील कितलें रिफील करपाक परवांगी आसा वा हांवें वेंचून काडिल्ल्या फार्मसीचेर आदारून निर्बंद आसात काय ना ह्या तपाशिल्ल्यांतल्यान म्हाका मार्गदर्शन करपाक मेळ्ळें जाल्यार खूब उपकाराचें ठरतलें देखून फार्मासींत वतना म्हाका कसलेंच अजाप दिसना तुमच्या मार्गदर्शनाची हांवें खरेंच कदर केल्ल्या कारण विमा दस्तावेज नॅविगेट कर केन्ना केन्ना भरदस्त जावंक येता तुमचे वाटेन स्पश्टताय आसल्यार म्हज्या भलायके खातीर आनी म्हज्या खर्चा खातीर दोनूय खातीर सगळ्यांत बरो निर्णय घेवपाक म्हाका मदत जातली तुमच्या वेळा खातीर आनी आदाराक लागून तुमचे खूब आभार तुमी तपशील तपासपाची वाट पळयतलें हांव तुमच्या मदती खातीर तुमची तोखणाय आसा